مجھے بائیک چلانا بہت پسند ہے میں سولہ سال کی عمر میں ہی بائیک چلانا شروع کر چکا تھا مگر میرے پپا نے کہا کہ اٹھارہ سال تک بائیک چلانا کی پرمیشن نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے اٹھا رہ سال میں لائنسینس ملتا ہے تو جبھی چلانا روڈ پر تم کبھی گاڑی نکالنا مگر میں اٹھا سولہ سال میں ہی چلاتا تھا اور گھر کے گلیوں میں ہی چلاتا تھا مجھے بائیک چلانا بہت پسند ہے اور میں اپنے دوستوں کو بٹھا کر بھی بائیک چلاتا ہوں اس کی رفتار کرتا ہوں لیکن میرے پپا مجھے روکتے ہیں کہ اٹھارہ سال کے بعد ہی چلاؤ اب میں اٹھارہ سال کا ہو چکا ہوں اور لائسینس بن چکا ہے میرا بائیک چلانے کے لیے میں اب روڈ پر بھی اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے گھر امی کے ساتھ بٹھا کر بائیک چلاتا ہوں اور مجھے بائیک چلاتے ہوئے اتنا اچھا محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنی توانائی رفتار جوش میں چلاتا ہوں بائیک کو اتنا کہ مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے اور اس سے مجھے بہت ہی اچھا دکھتا ہے مجھے بائیک چلانا